حالیہ دنوں میں پورے ملک میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہماری ملک اور ہمارے حکومت کا نام روشن کر دیا رہتی دنیا تک ہمارے ملک کو یاد رکھا جائے گا

کیونکہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا ملک اور ہمارا وطن کا نام روشن ہوگا تو اس سے ہماری ترقی کے بھی امکانات پیدا ہوں گے